टेक्नोलोजिकल चेंज़िस पहिरियों जीअं असां टी वी यूज़ कंदा हुयासीं उहे कीअं मतलबु बॉक्स टाइप हूंदी हुयूं ऐं जामु जॻहि खाईंदी हुयूं हुनिन खे रखण जे लाइ असांखे जामु जॻहि खपंदी हुई पर हाणे जूं टीवियूं अपग्रेड थी वियूं आहिनि उहे जामु स्लिम थी वियूं आहिनि असां भिति में किथे भी हणी था सघूं ऐं वे वधीक जॻहि बि न थियूं खाइनि तंहिंखां पोइ वरी असांजी टीवियूं हाणे सभु वाई फ़ाई ते थियूं हलनि केबल जी ज़रूरत न थी पए हुनमें असांखे जेकी बि पिक्चर खपे असां हलाए था सघूं कहिड़े बि टाइम ते कहिड़ो बि प्रोग्राम असां ॾिसी था सघूं लाइव था ॾिसी सघूं कॾहिं बि कहिड़ी पिक्चर ॾिसी था सघूं ऐं ॿियो त हाणे पहिरियों जीअं मोबाइल फ़ोन असांखे कीअं बटण वारा हूंदा हुया हाणे असांखे स्मार्ट फ़ोन्स अची विया आहिनि ऐं असां मोबाइल जे थ्रू मतलबु अ ऑनलाइन बुकिंग था करे सघूं रेस्टोरेंट मां ऑर्डर था करे सघूं बसियुनि जी टिकेटूं ट्रेनियुनि जी टिकेटूं असां घर वेठे रिजर्वेशन करे था सघूं तंहिंखां पोइ हाणे स्मार्ट फ़ोन थी विया आहिनि हुनमें ॿार गेमूं था खेॾनि तंहिंखां पोइ बुज़ुर्ग कहिड़े बि टाइम ते इहो पंहिंजो प्रोग्राम था ॾिसी सघनि सत्संगु था ॿुधी सघनि ऐं कहिड़ी बि रेसिपीयूज़ था ॾिसी सघनि अॻे इहे न हूंदो हुयो बटणनि जे मोबाइल में किथे बि वेही करे असां वीडिओ कॉल करे था सघूं कंहिं बि माण्हू सां कनेक्ट थी था सघूं तंहिंखा पोइ वरी अ असांखे अॻे शॉपिंग करण जे लाइ पैसा खणी वञणु पवंदा हुआ हाणे शॉपिंग जे मोबाइल जे थ्रू असां शॉपिंग बि अ ऑनलाइन पेमेंट करे था सघूं वधीक पैसा खणणु जी ज़रूरत न थी पए ऑनलाइन पेमेंट जिते किथे हले थे पई तंहिंखां पोइ वरी असांखे बैंक में भी वञण जी ज़रूरत न थी पए सभु बैंक जो हिनमें फ़ोन में थो अची वञे तंहिंखां पोइ वरी पहिरिएं जे ज़माने में मायूं मसाल्हा घर वेठे पीसंदी हुयूं जामु महिनत कंदी हुयूं अॼु उहो ई कमु मिक्सर थी करे मिक्सर सां सभु चटिणियूं मसाल्हा अटा इटलियुनि जा अटा घर वेठे माण्हू पीसे थो सघे तंहिंखां पोइ वरी इंडक्शन टूल अची वियो आहे जंहिंमें असां इलेक्ट्रिक में भाॼियूं गरमु था करे सघूं इलेक्ट्रिक जे इंडक्शन में ऐं ओवन अची विया आहिनि पहिरीं माण्हू खे गैस जलाए करे भाॼियूं गरमु कंदा हुआ हाणे ओवन में ॿिनि मिंटनि में भाॼी हुननि जी गरमु थी थी वञे अॻे मायूं हथनि सां कपिड़ा धोईंदी हुयूं ऐं हुननि खे जामु टाइम बि लॻंदो हुयो सुकाइण ते हाणे वॉशिंग मशीन अची वई आहे हर कोई माण्हू वॉशिंग मशीन में कपिड़ा थो विझे धोए सुकिजी था नि निकिरनि तकिड़ा तंहिंखां पोइ माण्हुनि जा अॻे फ्रिज़ न हुया पहिरीं ज़माने में फ्रिज़ न हुया त भाॼियूं सड़ी वेंदी हुयूं खीर फिटी वेंदा हुआ जामु तकलीफ़ु थींदी हुई बचियल भाॼी ख़राबु थी वेंदी हुई उहो अॼु फ्रिज़ अची वियो आहे त फ्रिज़ में ॿ ॿ टे टे ॾींहं माण्हू भाॼियूं संभाले था सघनि खीर न था फिटनि ऐं बचयली भाॼी बि रखी था सघनि तंहिंखां पोइ वरी लिफ्ट हा लिफ्ट जे ज़माने में पंदरहां पंदरहां वीह वीह माड़ा जी बिल्डिंग थी थिए त लिफ्ट में हिकु माण्हू में हिकु हिकु मिनट में माण्हू लिफ्ट में मथे थो पहुची वञे अॻे ईअं सीढ़ियूं हूंदी हुयूं माण्हू चढ़ी न सघंदा हुआ तंहिंखां पोइ वरी हाणे अटे ॻोहण जी बि मशीन अची वई आहे माण्हू मिक्स मशीन में ई था अटो ॻोहिनि फुलिकनि वेलण जी मशीन अची वई आहे टेक्नॉलिकल जामु चेंज़िस थी वियूं आहिनि हाणे त ॿाहिरि ॿाहिरि शहरनि में बासण धोअण जी बि मशीन अची वई आहे तंहिंखां पो वरी इयो मतलबु जामु तरक़ी कई आहे टेक्नॉलिजिकल चेंज़िस जामु अची वियूं आहिनि जंहिंमे इंसान जामु सुठी तरक़ी कई आहे